फालांगि जागायनाय समाव गामियारि सुबुंफ्रा मोगा मोगि जानाय जेंनाफ्रा जाबाय फालांगि जागायनो थाखाय फालांगिफोरा मुवाफोरखौ खम बेसेनाव बायनानै बायनानै लांनानै गोबां बेसेनाव फानहैफिनो आरो बायनिख्रुइबो पुरुना फालांगिफोरनि खमसिन बेसेनाव मुवाफोरखौ बायनानै गोबां राङाव फानहैयो बेबायदिनो बायदि बायदि जेंनाफोर जायो गामियारि भारतआव फालांगिखौ सुंथानो राहा खालामनाया गोनां मानोना फालांगि सुंथानो थाखाय फालांगिखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ मोजाङै मावहोनांगौ मोजाङै फालांगि खालामनांगौ बेनोसै